हमारा सबसे प्रिय लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और क्रिकेट हम इसके लिए लोकप्रिय मानते है इसको कि हम बहुत सदियों से खेलते आ रहे जब से हमारा खेलने का उम्र हुआ तब से हम क्रिकेट को खेलते आ रहें और हमारे गाँव में भी देखते हैं कि अक्सर जो लड़के हैं युवा पीढ़ी हैं या बच्चे हैं ओ सब क्रिकेट ही खेलते हैं इसके लिए हमारा खेल भी लोकप्रिय खेल क्रिकेट ही है और क्रिकेट हमने ही नहीं उसको लोकप्रिय दिया हुआ है हमारे पूरे भारत देश में क्रिकेट को लोकप्रिय खेल के रूप में देखा जाता है और सब देखते हैं उसको सब खेलते हैं उसको इसके लिए हमने भी हमारा भी यही लोकप्रिय खेल है क्रिकेट ही लोकप्रिय खेल होता है हमारा है क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है खेलने से बहुत अच्छा भी लगता है खेलने में टाइम पास भी हो रहा है और छक्का चौका भी मारते हैं उसमें उसमें भी मजा आता है हमें तो उसके लिए क्रिकेट का खेल बॉलिंग करने में भी अच्छा लगता है फील्डिंग में भी अच्छा लगता है इसके लिए हर समय कैरम बोर्ड लूडो ये सब भी खेलते हैं लेकिन जो हमारा प्रसिद्ध खेल है ओ क्रिकेट ही माना गया है बाकि तो बहुत सारे खेल हैं फुटबाॅल वाॅलीबाॅल बास्केटबाल अब जो भी है सारे खेल होते है हमारे यहाँ हर व्यवस्था हमारे गाँव में व्यवस्था है जो हम लोग उसको करते हैं व्यवस्था बना के रखते हैं खेल का और खेलते रहते हैं जब जो टाइम मिला लेकिन अक्सर ज़्यादा हम क्रिकेट ही खेलते हैं बाकि फुटबॉल भी खेलते हैं भॉलीबॉल भी खेलते हैं अपना हॉक्की भी खेलते हैं हर कुछ खेलते रहते हैं लेकिन ज़्यादातर महत्व हमारे यहाँ क्रिकेट को ही दिया गया है और हमने तो सबसे ज़्यादा महत्व क्रिकेट को ही दिया है और क्रिकेट ही खेलते हैं हम